بہار کی تاریخ میں کئی اہم رجحانات اور نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس کے سیاسی سماجی ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں قدیم تہذیب نالندہ اور وکرم شلا جیسے تعلیمی مراکز علم کا گہوارہ ہے بدھ مت کا عروج گوتم بدھ کو گیان گیا میں ملا بدھ مت کی بنیاد یہیں پڑی موریہ سلطنت چندر گپت موریہ اور اشوک جیسے عظیم حکمراں بہار سے وابستہ رہے گپتا سلطنت سونے کا دور کہلایا فن ادب اور سائنس کو فروغ ملا اسلامی اثرات دیکھنے کو ملتا ہے مسلم حکمرانوں کے دور میں فارسی اردو اور فن تعمیر کو فروغ ملا صوفی تحریک صوفیہ نے محبت امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا سیاسی بیداری عوام میں ووٹ کی اہمیت کا شعور بڑھایا ترقی کی کوششیں حالیہ برسوں میں بنیادی ڈھانچے اور تعلیم میں بہتری کی کوشش کی گئی یہ رجحانات بہار کی شناخت اور موجودہ صورت حال کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں